कामां भायर म्हाका क्रिकेट खेळपाचो खूब छंद आसा आनी तो म्हाका खूब आवडटा ताका लागून हांव क्रिकेट हो खेळ खंयी जाल्यार सुद्दा तो ला पोवपाची कारणां करता तो म्हजो खेळ पयली साकून भुरग्यांपणा साकून तो म्हजो आवडटो खेळ आसा आनी तो छंद म्हाका पयली साकून लागिल्लो आसा दुसरो म्हणल्यार म्हाका कबड्डी खेळपाक खूब आवडटा तें म्हाका पयली आमचें हांव शाळेंत वता तेन्ना आमचें शिक्षकांनी म्हाका ते प्रारांगत केल्ले दुसरें म्हणल्यार हांव माध्यमीक शाळेक गेले तेन्ना महाविद्यालयान गेले तेन्ना सुद्दा म्हाका हो दोनी खेळ खेळपाक आमच्या शिक्षकांनी म्हाका मुखार वचपाची संदी दिल्ली आनी त्या खेळ मुळें म्हाका ताची सगळीं म्हायतीं काडून घेवपाचो तो एक छंद आसा तिसरीं म्हळ्यार म्हाका बूक वाचपाच्यो हो एक छंद लागलेलो आसा आनी म्हाका खंयचेय नवीन पुस्तकां आयली आनी खंयचेय किदेय न्यू आमचें सायन्सांनी आनी गणितांनी अशें खूब अशें मुखार सरलेले आसा तांचे बुक्स तांची कारणां वाचपाक बरीं दिसतां तो म्हजो एक छंद आसा आनी तो म्हाका असो खूब बरो दिसता